क'क्राझाराव बारहावाया मोजां आरो दुङा सुवा बांद्राय गरमद्रायबो नङा आराम थान्दा दैज्लां बोथोरफ्राव बाना जायो जानायालाय बे दै जि गिदिर दाखालिसो चिरांआवबो बाना जादलादों दस्रा जायगानिफ्राइ साबसिन आरो क'क्राझार क'क्राझाराव दस्रा हादोरफ्रावथ' बारा थिक नङा गरमनो खोनालायो जोंनि क'क्राझाराव बांद्राय गोलोमद्रायाबो आरो बांद्राय थान्दाद्रायबो जाया माने गेजेर खलबनि आरो बिदिनो बरफफोरबो गोलैलाबाया बांद्राय बांग्रिंफोर मावबाबो एथ' गोगोम मावफैनाय जाया आरो जोंनाव मोजां बारहुंखा फैयो एफा एनै दस्रा गोजाननिफ्राय ओरै माबायो कक्राझार बायदि सान्थि गैया मोजां दुङा सुवा गोलोम आराम गोजां बोथोरबाबो थान्दा थान्दाद्राय जाया बिदिनो दस्रा देस बायदि नङा आरो